हरी ओम मां अच्छा हा दीदी मां ॿुधो आहे तव्हां वटि भई ॿिन रूमनि जो फ़्लैट मसिवाड़ ते ॾियण लाइ आहे अच्छा घणी मसिवाड़ ॾीन्दा पर असां जो एतिरो बजट कान्हे असां जे बजट खां ॿाहिर आहे मां साढी छह हज़ार ॾई सघंदीमांव भई पुछी ॿुधाईंदीमांव हाणे डिपोज़िट ऐं उहो

अच्छा उहा असां खे भरिणी पवंदी आहे न त पोइ हूअ साढा छह हज़ार में बराबर अथव न मैंटेनेंस बि असां भरियूं लाइट जो बिल बी भरियूं

हा हा उन में तव्हां कंहिं बि ॻाल्ह जी चिंता न कजो मां वरी बि घर में पंहिंजे हिन जे सहोरे सां ऐं मुड़िस सां सलाह करे पोइ तव्हां खे ॿुधायांती हा जी